हमर गाममे एक बेर रौदीके बहुत प्रकोप देखल गेल बारिशके कमीसँ पानिके कमी भऽ गेल जाहिसँ रौदी भऽ गेलै खेती बाड़ीक सम्भावना सेहो खतम भऽ गेलै किसानसभके जे खेतमे अनाज देने छलखिन पानि बिनु ओ मुरझा गेलै लोकसभ दमकलक उपयोगसँ एक दू बेर पानि सेहो देलखिन लेकिन हमरासभके गाममे एखनहु प्रकृतिपर खेती बेसी आश्रित छै आओर किसानोसभक एहन आर्थिक स्थिति नहि छै जे ओ बेर बेर पटबन कऽ कऽ अपन खेती बाड़ी करथिन एहिसभक वजहसँ ओहि बेर फसलकेँ बहुत नुकसान भेलै जकर जनजीवनपर बहुत प्रभाव पड़लै जे गरीब किसान छलखिन गामक आर्थिक तंगीसँ जूझ लगलखिन गामके महाजनक सभसे जे ओ पाइ लेने छलखिन ओसभ सेहो परेशान करै छलनि ताहि सभक वजहसँ गामक लोकसभ गाम छोड़ि छोड़ि शहरके ओर राह पकड़ि लेलखिन गाममे बहुत तरहक समस्या पारिवारिक समस्या प्राकृतिक समस्या देखैत अपनो हमरा गामक लगभग लोकसभ शहरके ओर रुख करै छथिन